हम जेह्ड़े डाइवर पीपल होंदे उंदे च बड़ा क्राफ्ट होंदा ऐ ते क्यूंकी ओह् नेह् होंदे मतलब जेह्ड़े आपने घरै दिये चीजें कन्नै गै क्राफ्टिंग करूी ओड़दे हून जियां सब तो में चीज मतलब ट्राइबल आर्ट ताई जियां खजूर खजूर होई ओह्दे कन्नै उस्सी भुनी भूनिये ओह्दे बिच मतलब बड़ा किश बना सकदे जियां अस खजूर दी टोकरी बना सकदे खजूर दे बिन्ने खजूर कन्नै अस मतलब कि बिन्ने टोकरियां छाबड़ियां होन्दियां जेह्दे च रुट्टी पान्ने ओह् बना सकदे एह्दे ओह् बेनिफिट ऐ कि तुस मतलब कि ट्राइबल आर्ट दा इ'यो बेनिफिट ऐ की तुस नेचुरल चीजां बना सकदे ओह्दे बिच तुस कोई पैसा खरचने दी बी जरूरत निं होंदी ऐ नेचुरल चीज होंदी जेह्ड़े च तुस सिद्धा बना सकदे और जेह्ड़ी होंदी बांस दी तां बांस दी बाह्रियां होन्दियां जेह्ड़ियां ओह् बी बांस दे बूह्ते होंदे जेह्ड़े ओह्दे बिच बी लोग इ'यै सिद्धे बांस दी लकड़ी थोह्ड़ी आनुड़ी ओह्दे च निं बनी सकदी उस्सी कटन कट्टी कुट्टीये तिले दी धुप्पे सकाइयै लोक बारी दी तिला बना सकदे ऐ एह् ही होंदा ट्राइबल आर्ट च जियां खजूरे कन्नै तुस टोकरियां बनांदे खजूरे कन्नै इक छाबड़ी बनांदे उस्सी बी पैह्ले तुस बन्निये ओह् गिल्ली होंदी उस्सी बी पैह्ले धुप्पा सकाना पौंदा ओह्दे कन्नै उस्सी बुन ना पौंदा बड़ी मेह्नत लगदी ऐ से इ'यै निं बनी जंदा उस्सी शेप देनी पौंदी मतलब इक इक आकार होंदा ओह् देना पौंदा उस्सी छाबड़ी आंगर कि ओह्दे बिच अस किश पा दे ओह् टिकी आ फिर बिन्ने बुन्ने बनांदे गाओं च जियां बिन्ने निं होंदे ओह् खजूर दे गै बुने दे होंदे जेह्दे उप्पर लोग बेह्न्दे बैठदे न ओह् बी खजूर दे बुने दे होंदे होर बांस दी तीला छड़ी बांस दी बारी निं होंदी होर बी बारी होंदी घाऽ आह्ली उस्सी बी लोग ओह्दी क्राफटिंग इ'यां गै ओह्दे मतलव कि तुस बारी गी घा गी कट्टिये आह्न्ना फ्ही उस्सी सकाना पौंदा फ्ही फ्ही ओह्दी बारी फिर उस्सी मतलब बारी बनदी ऐ और खजूर जेह्ड़ा होंदा ओह्दे ओह्दी बारी निं बनदी छड़ी मतलब बांस दी ते कन्नै जेह्ड़ा घाऽ होंदा ओह्दी बारी बनदी मतलब पैह्ले तुसे कोई बी चीज बनानी होंदी खजूर कन्नै बांस कन्नै उस्सी पैह्ले तुसें धुप्पा रक्खना पौंदा फिर सकाना पौंदा सकाइये उस्सी जियां खजूरे तुसे बुनना पौंदा उस्सी जियां गुत्त बनांदे ओह्दे टाइप दी फ्ही शेप देनी पौंदी उस्सी मोड़ना पौंदा बिच बिच पाइयै उस्सी शैल करियै बनना पौंदा होर बारी होंदी जेह्ड़ी उस्सी सिद्धी करियै नोह्ड़ी तिला जेह्ड़ियां होन्दियां पैह्ले धुप्पे सकाना पौंदा फिर उस्सी सिद्धा करिये रक्खना पौंदा फ्ही उस्सी करना पौंदा मतलब एह्दे च टाइम बी बड़ा लगदा और मतलब जेह्ड़ी ऐ थुआढ़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिदी अगर थुआढ़े अंदर क्रिएटिविटी ऐ तुस उस्सी किसे बी प्रकार दा डिजाइन देइयै किसे बी तरह शैल करियै बना सकदे अगर क्रिएटिविटी नेईं ऐ ते ओह् सिंपल आंगर गै बनी आंदा ते ट्राइबल आर्ट दा इ'यै बेनिफिट ऐ कि ओह्दे बिच सारे नेचुरल चीज गै होंदी जेह्दे बिच तुसें बनाना होंदा ठीक ऐ